जी हाँ हमें अन्य भाषाओ की तुलना में हिन्दी भाषा बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हिन्दी भाषा एक सरल और सहज भाषा है जबकि अन्य भाषाओं को बोलने में परेशानी होती है और अन्य भाषाओं को समझने में भी हमें टाइम लगता है जबकि हिन्दी भाषा को हम आसानी से और भली भांति समझ सकते है और भली भांति इसका प्रयोग कर सकते है